ग्रामीण अर सहग्रामीण आओर शहरीमे इएह अन्तर छै शहरी क्षेत्रमे बहुते अन्तर इएह अन्तर छै कि कहै छै ने गाममे खेलके बिलकुल भी जगह नहि छै आओर गाममे हर जगह मतलब कि हर हर लोकके हर बच्चाके कि कहै छै कि माता पिता नहि जाए दै छै बाहरमे आओर कि कहै छै शहरमे छै कि कहै छै सब अपन जे हइ अपन तरीकासँ उड़ान भरै छै आब शहरमे सब अच्छेसँ मतलब कि शहरमे सब अच्छेसँ जा सकै छै जहाँ जाइ जहाँ मोन करै छै वहाँ जाइ छै अऽ पार्क छै पार्क छै स्टूडिओ छै आओर कि कहै छै बहुते ज्यादा मतलब एहन एहन चीज छै जे सब खेलै लेल भी जाइ छै आओर मतलब कि घुमऽ लेल भी जा सकै छै आओर कि कहै छै लेकिन ग्रामीण क्षेत्रमे छै जे अऽ बिलकुल भी मतलब सब मतलब इधर उधर बच्चासब बिलकुल बहुत बेकारसँ रहै छै आब वहाँ हइ कि खेलऽके जगहसब नहि छै अपना अपना घरेमे खेलै छै आओर वहाँ मतलब शहरीमे छै जे सब जहाँ तहाँ जा सकै छै जहाँ मोन वहाँपर खेल सकै छै सब मतलब साफ सुथरा छै मतलब पार्क उर्क इहाँपर तऽ कोइ पार्क नहि छै मतलब अऽ ग्रामीण क्षेत्रमे कोइ पार्क नहि रहै छै गाममे आब सब अपन अपन मतलब कि अऽ जेहन मिट्टी उट्टीके एहन रहै छै सब अपन अपन सब बच्चा लोक जेहन तेहन मतलब सब बच्चासब अऽ सब बच्चासब खेलै छै लेकिन ओ हुनकर मम्मी पापा ककरो ककरो मम्मी पापा जाइ नहि दै छै बाहर आब सब ए फल्लाँके बेटी एहन छै ओहन छै तऽ बाहर नहि जाइ दै छै आब सब नहि मतलब सब गलत सोचि लै छै ओहिलेल अपन बच्चासबके बाहर नहि निकलऽ दै छै आओर इहाँपर गाममे तऽ ककरो कोइ फर्क नहि पड़ै छै कोइ केहन छै कोइ नहि छै सबके अपन अपनसँ मतलब रहै छै आओर गाममे छै जे अपन अपन बच्चासँ क्या नाम है ज्यादा ही ज्यादा ही लगाव रहै छै ने अऽ एहि कारण सब मतलब कि गाममे अच्छा खेलने वाला जगह नहि छै आओर शहरीमे तऽ बहुते मतलब सब अऽ शहरीमे अच्छा अच्छा पार्क छै मन्दिर छै सब जाइ छै खेलऽ आब गाममे कोइ जगह नहि छै अऽ गाममे छै लेकिन एहन ओहन मतलब ओहन अच्छा नहि छै जेहन शहरमे रहै छै ओहन नहि छै लेकिन इहाँपर सब अपन अपन घरेमे जेहन बैठल रहै छै आब किछु भी